कक्राझार जिल्लायाव सरासनस्रायै रायजोफोरा बर'नि नेम खान्थिफोरखौनो बांसिन मानिनानै सोलियो आरो बर'ऩि माखासे रायजोआरि जाहा रंजाथाइ फोरबोफोर दं जेरै बैसागो मागो दमासि खेराइ फुजा होनाय नांगोल जांख्रा बेफोरबादिखौनो फालिनानै फालियो आरो बेफोरनि गेजेरजोंनो कक्राझारखौ मोनसे बर'नि गिबि बर'नि उथुमाइ होननानैबो जों सिनाइथि होनो हायो मानो होनना बुङोब्ला बर'फोरा बेव बांसिन थायो आरो बेफोरबादि फोरबोफोरा थोंजोङै बर'फोरखौनो दिन्थिखायो मानो होनना बुङोब्ला बेव गासिबो सावगारियानो बेरखांजोबो जेरै जों खेराइ फुजा होनायाव जोङो बर'नि जारिमिनखौ हमदांनो हायो बर'वा माबोरै जोनोम जाया बर'वा माबोरै बर' मुं मोनखो बेफोरनि बादै मिथिनो मोनो आरो जोंनि माखासे मोसानाय जेरै दाउस्रि देलाइ मोसानाय दाहाल थुंग्रि सिबनाय मोसानाय बेफोरबादि मोसानाया जोंनिया खेराइनिफ्रायनो फैदों आरो बैसागु रंजानाय फोरबोआ जाहैबाय जोंनि बर'फोरनि सा सानजा ओनसोलाव गोदान बोथोर जानायखौ हमदांनो हायो गोदान बोथोर माने गोदान बोथोर निउ इयारखौनो लानाय जायो बैसागोखौ जोङो बैसागनि गिबि सानखौ मोसौ बैसागु होननानै बुंनाय जायो जायखौ नोखि संक्रान्टिबो बुङो आरो बेयो नैथि साननिफ्रायथ' जोङो मनसि बैसागु बुंनाय जायो बेफोरबादि बुंलांनाय जायो आरो नांगोल जांख्रा फोरबोआ जाहैबाय जोंनि बर'नि आबाद दिखोनाय मोनसे माने आबादा जोबनानै नांगोल थिखोनाय बे नांगोलखौ जांख्रायनाय बे मोनसे नेम खान्थि आरो बेयो फालिथाइफोरखौ जों बर'फोरा फालियो आरो लोगोसे हारसाफोरखौबो जों हारसाफोरनि आसामिसफोर जेनबा आसामनि बर'नि अनगायै गुबुन हारिफोरखौबो फालिनायखौ जों नुनो मोनो बेफोर फालिथाइफोरजों जोंहा गोबां आबादजों आरो समाजजोंबो सोमोन्दो थायो आरो जोङो बैसागु फोरबो फालिथाइजों जाहा रायजोनि थाखाय गोबां लाबालाब दङ जेरै बुंनो थाङोब्ला जोङो बावखुंग्रियाव बैसागो फोरबोखौ फालियो हाजो गाखोनाय फोरबोखौ बैसागोनि सिगांनिफ्रायनो फालिनाय जायो आरो बेजों फालिनायजों लोगोसे जों बेहाय बर' एबा गुबुन हारिनि सुबुंफोराबो दखान होनानै रां खामायनोबो हायो ओ गोबां सुबुं फोरा बेवहाय दावबाय हैनायाव जोङो दैनिबो अबाब जायो बेफोराव जोङो दैनि फालांगि खालामोबाबो जोंहा रायजोआ मुलामफा जागोन आरो